मणगणें मागीर कस्टर्ड फळांचें मागीर पुडींग मागीर मेतयाची पेज उकड्या तांदळ्याची मागीर

शेवयाची खीर मागीर गाजराची खीर मागीर रव्याची खीर मागीर गोडशें दाळीचें मागीर मुगाचे गोडशें मागीर पायस तानळाचो मागीर मागीर उसळ मुगाची गोड उसळ चण्या ची उसळ मागीर मागीर उफाळ उफाळ मागीर सोजी गोड सोजी मागीर गोड भजी मागीर फेणी केक केक मागीर मागीर शिरो बारीक रव्याचो शिरो मागीर मोट्या रव्याचो शिरो मागीर मागीर साकरभात मागीर मागीर मोदक उकडी मोदक मागीर भाजलेले मोदक मागीर पातोळ्यो तांदळाच्यो गांवटी तांदळाच्यो पातोळ्यो मागीर नेवऱ्यो चण्याच्या पिट्याच्यो नेवऱ्यो मागीर रव्याच्यो पिट्याच्यो नेवऱ्यो मागीर सयेच्यो नेवऱ्यो मागीर मागीर दोणें मागीर मागीर लाडू मागीर बेसन लाडू रव्याचे लाडू रव्याचे पिठाचे नाचण्याच्या पिठाचे मागीर मागीर मुगाच्या पिठाचे लाडू मागीर गवाच्या पिठाचे लाडू मागीर बन्स मागीर शिरवळ्यो कणंगाची खीर मागीर

साठ पणसाचें साठ आम्याचें साठ मागीर भाकऱ्यो तवशाच्यो भाकऱ्यो तांदळ्याच्यो भाकऱ्यो मागीर कोकण दुदी कोकण दुदयाच्यो भाकऱ्यो मागीर रव्याच्यो भाकऱ्यो मागीर नाचण्याच्यो भाकऱ्यो मागीर पणसाच्यो भाकऱ्यो मागीर मागीर नाल्लाची पंचखाद मागीर मागीर तवश्याची खीर

उकडे तांदळाच्यो भाकऱ्यो मागीर मागीर तांदळाच्यो सान्नां मागीर मागीर रेवड्यो रेवड्यो मागीर खाजें खाजें मागीर मागीर बुंदीचे लाडू बुंदीचे लाडू मागीर गूड फॉ मागीर रोसांतले फोव मागीर दुदांतले फोव मागीर आनी चिरोट्यो मागीर बक्कम पेडे मागीर दोशी कापां मागीर धोदोल बिबिंका मागीर मुटल्यो तांदळाच्यो